हलो हाँ भय्या सागर सागर ट्रैवल से बात कर रहे हैं भय्या वो मेको भोपाल से इंदौर के लिए कैब बुक करनी थी तो भय्या ये अपना क्या चार्जेज़ वगैरह कैसे क्या ठीक है भय्या मेको यानी आने और जाने दोनों के लिए कैब बुक करनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा डिटेल ओ बाकी जो मेम्बर्स हैं मेरे पे मेरे मदर फ़ादर हैं और एक ब्रदर है तो हम ऐसे टोटल चार पैसेंजर्स हैं जिनको जाना है ठीक है आप मुझे टोटल चीज़ें आप अपने वो मेको व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी डिटेल है वो बाकी अमाउंट भी व्हाट्सएप कर दीजिए